केह् बोलना हैल्लो हां तुस आरती मैडम बोल्ला दे अच्छा मैं प्रिंसिपल बोल्ला ना डोगरी दी टीचर चाहिदी ही हांजी स्कूल बिच साम्बा थोआड़ी तनखाह् दस ज्हार रपेआ करी देगे टाइम इ'यै कोई कोई सत्त बजे ते नौ बजे दे करीब करीब सोमबारा कोला आई जायो ठीक ऐ